जेह्ड़ी सर्दियें च साढ़े इत्थें जेह्ड़ी बिजली ऐ ओह् घट्ट इस्तेमाल होंदी बा गर्मियें च बिजली दा जेह्ड़ा इस्तेमाल ऐ ओह् बड़ा ई जादा होंदा ग्रां च की के गर्मियें च पक्खे बी लोकें लाए दे होंदे कूलर बी लाए दे होंदे लाइटां बी जगी दियां होंदियां जि'नें डंगर जरसी गवां रक्खी दियां होंदियां उत्थें बी उ'नें पक्खे लाए दे होंदे उं'दे ताहीं पर एह् ऐ कि प्ही बी शैह्रें कोला घट्ट ऐ हू'न दा एसी एसी निं लाए दे होंदे लोकें इन्ने निं लाए दे है'न ऐल्लै ग्रां' च बा लोक बी बत्ती नेईं होऐ प्ही जंदे ओह् उत्थें बूह्टें ख'ल्ल बेही जंदे ब्हा चला दी होऐ ते उत्थें बेही' जंदे ते ताहियें ते में जि''यां हू'न जेल्लै अस एह् करने खेती बाड़ी करने इ'यै राह्न्ने ते कनक शनक राह्न्ने ते ट्रैक्टर दा इस्तेमाल होंदा ते प्ही ओह्दे बाद जेल्लै जि'यां अस ते जेह्ड़ी साढ़ी कनक ऐ ओह् कटोई जंदी बल्कि कट्टने अस दंदलें कन्नै गै कनक बा कटोंदी जेल्लै ते प्ही ओह्दे बाद जेल्लै ओह् गु'हानी होंदी जेल्लै जेल्लै कनक बक्खरी करनी होंदी ते भो बक्खरा करना होंदा ते प्ही ओह्दे बाद ते जेह्ड़ी इत्थें मशीन इस्तेमाल होंदी ते ओह् होंदा थ्रैशर थ्रैशर इस्तेमाल होंदा ते अजकल ते लोकें कट्टने ताहीं बी मशीनां लाई लेदियां ते हालां कि ग्रांऽ च इ'न्ना निं ऐ ऐल्लै बी लोक जेह्ड़े है'न ओह् दंदलें कन्नै कम्म टपा दे अपना